हमर सबके क्षेत्रमे प्राकृतिक संसाधनके कोइ कमी नहि छै प्राकृतिक रूपसँ हमर क्षेत्र समृद्ध छै यहाँ नदी छै तालाब छै नाला छै नहर छै पोखरि छै सबचीजके बेबस्था एकदम अच्छा छै एकर बेबसाइक रूपसँ गतिविधिके लेल सरकारके चाही कि ओकर नवीकरणके लेल ओकर घाटके निर्माण करू आओर जइसे कि हमरा क्षेत्रमे मन्दिर छै जानकी मन्दिर ओकर पोखरिके उगाही करिके ओकरा साफ सुथरा करिके नीक रखैके कोशिश करैके चाही जइसे टूरिस्टसब आबि सकै विदेशी विदेशी टूरिस्ट तक आबि सकै देश विदेशसँ लोकसब आबिकऽ ओकरा देखि सकै ओकर सुन्दरताके निहारि सकै जइसे बेबसाइक रूपसँ सरकारोके फाइदा होइ वहाँ फल सब्जी दोकानसब लगाबैवला दोकानदारो सबके फाइदा हो सकै क्षेत्रमे पुनौद हमर क्षेत्रमे पुनौराधाम छै जाहिमे एकर पोखरि एगो आओर पोखरि छै ओकरो सरकारके चाही कि ओकरा साफ सुथरा करिके नीक रखि सकै ओकर देखभाल करि सकै